जों दमासि बोथोराव बर'नि लारु फिथा सावो खोमसियाव सारिथा दुगैयै लोबै फिथा लारु सावो दमासि फोरबो फालियो जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय जों बेखौ फालिबोयो दा जों बेखौ फालियाबा जों हगारहरा ओरैनो फोरबो दिनखौ दमासि फिथा लारु सिथाव बानायनानै जाखांनानै आरो मोनसे फोरबो फैयो बिदिनो निउ इयार रंजानाय खुसि जानाय बोथोर रंजानाय बोथोर बयबो बयनिबो गोसोखौ सान्थि दोननाय फोरबो दामनाय देनाय फोरबो फालिलाङो मोसायो रंजायो बाजायो बयबो खुसियै हगार हरनाय जायो आरो ओरै बैसागु बोथोर फैयो संक्रान्थि जोंनाव जों बर'नि गोदो गोदायनि फालिबोनाय गोखा गोखै खाङो जायो अमा जायो सोरबा सोरबा दाव जायो बेफोरखौ फालिबोयो जों गोखा गोखै खांनानै आरो बर'नि गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय गानै जोमै दख'ना गोजा दख'ना बिदन ग'स्ला गोजा जोमग्रा गोजा जों गाननाय जोमनायजों खाम दामनानै सिफुं दामनानै जों रंजायो मोसायो बयनिबो नख'राव रंजा बाजा हाबै हाबै खुसि खालामो गेदेरफोर उन्दै मान होलायो जों बैसागु फोरबोखौ फालिबोयो आरो गोदो गोदायनि फालि बोनायखौ जों नागारा बैसागु बोथोरखौ मोजां मोनो जों बर'आ दामनाय देनाय रंजा बाजायै हगार हरो बे बैसागु फोरबोखौ जों मोजां मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो फालि बोनाय गासिबो फालियो गिदिर उन्दैफोर माबा मान होलायो गानफब जोमफब दामनाय देनाय रंजा बाजा बयबो फालिबोयो जाहाथे जों मोजां मोनो आरो जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोनाय बर'नि दामनाय देनाय रंजानाय बाजानायखौ न' न' हाबनानै मोसायो गेदेरफोरखौ मान होबोयो बैसागु फोरबो फालियो एसेनोसै